हमर सभकेँ मैथिली भाषा छै इएह भाषा मिठका भाषा छै आ हम सभ जहिआसँ भेलियै जन्म लेलियै तहिआसँ इएह भाषा रहलै हमर सभकेँ तऽ माय बाबू सभ इएह भाषा बजलखिन तऽ हमहुँ सभ इएह भाषा बजलियै हम सभ तऽ कतहुँ सिखऽ गेलिये नहि एनाहितेमे मैथिली भाषा हमर सभकेँ तऽ अपन भाषा इएह छै तऽ बाजऽ पड़ैत छनि हमरा सभकेँ इएह भाषामे हमर सभके भाषा जे छनि से हम सभ कतेक लोक कहतै अहाँ सभ केना सीख गेलियै ये ई कतेक सुंदर अहाँ बाजि लैत छियै लेकिन हम सभ तऽ सभ दिन तहिना बजलियै हम सभ तऽ कतहुँ सिखलियै नहि एनाहिते बाजि कऽ सभ दिन अपने बजलियै तऽ अपने एलै भाषा हमर सभकेँ भाषे इएह छै हमर सभकेँ दोसर भाषा छै नहि हम सभ तऽ एनाहिते मैथिलीमे सभ दिन से बजलियै सभ साथ एनाहिते बतियेलियै हमरा सभकेँ दोसर भाषा ओतेक सुंदर नहि अबैया बाजऽ लेकिन अपन भाषा हम सभ सब दिन बजलियै अपन भाषा हम सभ नहि कहिओ छोड़ैत छियै अपना मैथिलीमे बजलहुँ कहीँ गेलहुँ तऽ हमरा सभकेँ इएह भाषा सुंदर लगैया दोसर भाषा बाजलो नहि होइत रहैया इएह भाषामे बजलहुँ